हेल्ल' मा खालामदों नोंलाय ए ओइ माथो नों बेग बानायसोयोबालाय ए नों बानायनायखौ नुना मोजां नुदों आङो मबाइलाव नुदोंमोन आङो अ गांसेयाव बेसे बेसे लायो गिदिरफ्रालाय फास्स' लायो अ फर हानद्रेद लाखायो ए ए बिदि लायो हा गिदिरखौ मोनसे लायनि आङो एसे खम लादो बाल एह मोजां नुसोदों नों बानायनायखौ फिंक खालार आरो वाइट खालार बानायना दोन दे आंनो मोनसे लायगोन आङो एसे खम ला दामखौ आं नों फासस' बिदोंबा सारिस'नि हरदो बाल अ सारिस'नि हरदो जागोन ना ओमफ्राय बै फिसा ओरैनो मबाइल सोथारनाय मोनसे बानायना हर आंनो बेसे लागोन बा बेखौबा एकस' होबानो जागोन ए आरो दालाय मा मावबाय थादों ना बेगखौनो हेबबाय थादों ए दिरुंफ्राबा बेसे बेसे लायो बा हेबनायाव खस्थ' लासोयो नामा

ए खस्थ' खालामबासोदा आरो खस्थ' खालामखानांगोन ना बिज्सनेसानो नोंना बिदिनोबा बेग हेबनायनिसोबा ओइ गांसे हेबना दोनदे लायगोन आङो गाबोन ओं दे होनबालाय गाबोन लायनोसै आङो दोनथ'दो दे मोजांबा दे औ दे दे